कांय वर्सां पयलीं म्हजी आवय रानांत वचून झाडां कापून लांकडां हाडटाली आनी चुलीर रांदताली त्या वेळार म्हजी आवय जें रांदताली तेका बरे बेगी टेस्ट येताली

ते लांकडा खातीर चुलींत घातिल्ले लांकडा खातीर जो धुंवर येतालो ताणें आमकां खूब त्रास जातालो अशेच कांय दीस गेले आनी मागीर आमगेर एल पी जी गेस कनेक्शन आयलें आनी एल पी जी गेस कनेक्शन आयलें तेन्ना आमकां खूब बरें दिसलें कित्याक म्हळ्यार म्हजे आवयचें रानांत वचून लांकडां हाडप बंद जालें सो त्या खातीर जो त्रास खूब जातालो तो तिका बंद जालो आनी दुसरें कारण म्हळ्यार जो तितूंतल्यान धुंवर येतालो तोय बंद जालो सो अशे एल पी जी कनेक्शना खातीर थोडे दीस बरे गेले पूण मागीर अणभव वायट येवपाक लागले एकूच सिलेंडर आमगेर आसतालो तो सोंपतकर वचून मागीर दुसरो हाडप पण दुसरो सिलेंडर मेळपाक मदी एक धा दीस तरी वताले सो त्या वेळार परत आमकां चुलीर रांदचें पडटालें आनी धा दिसांनी परत सिलेंडर आयलो की परत आमचें गेस गेसार रांंदप चालू जातालें अशे बरेच दीस जाले आनी मागीर मदीं जे धा दीस लागताले एल पी जी गेस कनेक्शनाक ते धा दीस कमी जावन आमकां दुसरो गेस सिलेंडरूय मेळपाक लागलो आनी अशे करून आतां एक सिलेंडर सोंपलो की रोकडोच दुसरो सिलेंडर घरांत आशिल्ल्यान आमचो त्रास बऱ्या प्रकारान कमी जालो